हमरा नर्सरीमे बहुत तरहके गाछ अछि जेना आमके मालदह जरदालू बम्बइ आओर बहुत तरहके आओर सब जेना सागवान छै तऽ ठीक छै एहिठाम हँ हँ तऽ एहिठाम तरह तरहके गाछ सामनेमे अछि जाहिमे कि बम्बइ आओर मालदह ई दुनूटा उत्तम किसिमके छै हाइब्रिड टाइपके आओर जेकि हरेक साल प्रायः फड़ैवला छै आओर एक साल तीन सालके पश्चात ई फलनाय चालू भऽ गेलै आओर एखनहु ओहिमे आओर से तऽ ठीक छै आओर ई उत्तम किसिमके आओर सरकारी नर्सरी छै एहि नर्सरीमे गाछके लगेनाइ ओकरामे खाद बीज डालनाइ आओर तीन साल तक रखरखाव शामिल छै तऽ अहाँके एहिमे आधार कार्ड आओर मालिक जे ई पौधा लगेथिन या जिनका नामसँ ई बगान लागतै हुनकर आधार कार्ड लागि जेतै आओर खाता खेसरा रकबा तत्पश्चात ओहिमे हमरसबके जे सहयोगी छथिन ओसब आबिके हर पौधा लगेथिन सिँचाइ तकके बेबस्था रहतै आओर हुनका मासिक रूपसँ पाँच सौ रुपैआपर गाछ एक साल तक देबऽ पड़तै आओर एहिमे यदि सुखि जेतै तऽ ओ गाछ हमर सबके दायित्व छिए जे फेर लगेनाइ फेर ओहिमे खाद डालनाइ आओर हरेक साल कमसँ कम एक हजार आम जरूर एकटा गाछमे फड़तै हँ तऽ आम्रपालिओ छै आम्रपाली तऽ तऽ रेट एक गाछके पड़तै तीन सओ पचास रुपैआ मात्र ई विशेष प्रकारके छै तऽ तीन सओ पचास रुपैआ जाहिमे हमरा सबके मात्र एक सओ बीस रुपैआ प्राप्त होइ छै आओर सब सरकारी कोषमे जमा करऽ पड़ै छै नयामे सागवान छै नयामे सागवान सखुआ महोगनी ईसब सेहो राखने छिए गाछ आओर आमके विशिष्टताके लेल ई भारत नर्सरी नामी छै प्रसिद्ध छै नामी छै तऽ प्रयास कोनो भी पौधा लिअ लेकिन आमके कमसँ कम तीन टा पौधा जरूर लिअ किएक तऽ विशेष गुणवत्तासँ हमरा सबके विशेष तरहके मिट्टी छै खाद छै बीज छै ओहिसँ ई पौधाके तैआर कएल गेलै हँ हँ फूल पत्तीमे गुलाब बेली चमेली ईसब छै जे कम कीमतपर बिलकुल बुझिऔ तऽ मुफ्ते सेवाके रूपमे लगाएल जा रहल छै प्रदान कएल जा रहल छै एक सओ रुपैआ पर पीस फूलके गाछ तऽ गुलाब आओर थलकमल ई अहाँके दऽ दै छै ठीक छै ठीक छै राखै छी